अजकल जियां ऐलोपैथिक दबाई दोआइयें दा काफी फैशन होई दा मतलब कि लोकें गी थोह्ड़ी जेही प्राब्लम होंदी ते ऐलोपैथिक दोआई दोआइयां जेह्कियां दकाने उप्परा खरीदी आह्नी ओड़दे पराने जमाने च एह् होंदा हा कि लोक केह् आखदे अपने घर दोआइयां शबाइंया बनांदे हे जेह्की बी उ'नें ई जरुरत पौंदी ही ते तुस किश नुक्से सुनाओ जेह्के केह् आखदे अग्गें मतलब कोई प्राब्लम होए भमै सेहद गी लेइऐ होऐ जां भमै सर दर्द होऐ उस आस्तै तुसें ई अगर अपने घरेलू नुक्से पता होंदे ओह् साढ़े कन्नै सनाएओ कि ओह् कोह्के कोह्के तुसें ई सेही न

घरेलू नुक्से एह् न सिर दर्द आह्ला चलो जि'यां बदामे दा तेल होंदा ऐ अस बदाम रोगन आखदे ओह् नक्के च दो बूंदा पाओ सिरै गी लाओ ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी सर दर्द ठीक होई जंदी फ्ही होर बाकी ओह्दा होंदा फुल्ल इक होंदा अपराजिता दा ओह्दे फुल्ले दी बी दो बूंदा अगर नक्के च नचोड़गे ना तां ओह्दे कन्नै बी जेह्ड़ी सिर दर्द खत्म होई जंदी माइग्रेन पेन तक बी ठीक होई सकदी ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा अपराजिता दा फुल्ल होंदा ते ओह् नक्के च पाना चाहिदे ओह्दे रस कड्ढियै फुल्ले दा अजकल लोकें सारें तकरीबन घर घर गमले च लाई लेदियां बेलां अपराजिता दियां ते बदाम रोगन जेह्डा मिली जंदा दकाने परा ओह्दे कन्नै सिर दर्द बाकी जि'यां पेट दर्द होंदी ऐ तां पेट दर्द उप्पर जेह्डे़ साढ़े एह् होंदा ऐ केह् आखदे केह् बोलदे अस इसी जवैन होई गेई जां ओह् होई गेआ मेथरे मेथरे शैल रातीं सेड़ो उ'नें ई ते बडलै गड़काइयै पी लैओ फ्ही हल्दी होई गेई पेट दर्द उप्पर पेट दर्द उप्पर हल्दी बी खाई सकदे दुद्धै कन्नै कच्ची हल्दी दुद्धै च बुआली लेई रातीं गी बुआलियै दुद्ध थोह्ड़ा कोसा कोसा रेही जा ते फ्ही ओह् पी लैना कच्चा दुद्ध होऐ उब्बले दा दुद्ध कच्ची हल्दी आह्ला ओह्दे कन्नै बी पेट दर्द ठीक होई जंदी बाकी जेह्डे जेह्ड़ी समझो गैस जा एह् होई गेई गैस बनदी ऐ ते एह्दे उप्पर जेह्ड़ा होंदा कि थोह्ड़ी जवैन जीरा मिट्ठे सोए ते ओह् होंदा धनिया होंदा जेह्ड़ा पाउड़र जा दाने धनिये दे ओह् रातीं सेड़ियै रक्खी ले ते सबेरे उट्ठियै थोह्ड़ा कोसा पानी करियै पी लेआ ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी गैस दी प्राब्लम होंदी ओह् नेईं होंदी ऐ बंदे गी ते खांसी उपर अदरक दा रस ते मखीर दो चार बूंदा अदरक ते रसे दियां कड्ढियां ओह् ते उमरी दे स्हाबे कन्नै जि'यां निक्का बच्चा उसी दो बूंदा अदरक दा रस ते छोटा चमच इक मखीरे दा होई गेआ ते ओह्दे बिच पाया होग ते उसी पिलाओ तुस ते खांसी इक दो दिन पिलाने कन्नै खांसी ठीक होई जंदी ते जेह्ड़ा बड्डा होग ते उसी जि'यां अद्धा चमच अदरक दा रस कड्ढी लेआ ते शैल बड्डा चमच ओह्दे च ओह् पाई लेआ मखीर ते उसी सवेरे शामीं दो टाइम देने कन्नै ते ओह्दी खांसी ठीक होई सकदी ते जुकाम उप्पर तुस तुलसी दा काह्वा बनाइयै काले मर्च पाइयै बिच इलाची पाई लैओ थोह्ड़ा ओह् पाई लैओ काले मिर्च पाई लैओ बिच इलाची पाई लैओ मिट्ठे सोऐ पाई लैओ तुलसी दे पत्ते पाई लैओ ओह्दे कन्नै जुकाम इक दो दिनें च गै ठीक होई जंदा अगर जैदा नक्क बगा दा होग तां इक लौंग बी पाई लैना बिच लौंग पीह्यै ते ओह् पाई लैना ओह्दा काह्बा बनाइयै पीना नक्क जेह्ड़ा अद्धे घैंटे च सुक्की जंदा आदमी दा नक्क चलना बंद होई जंदा फिर थोह्ड़ा सरेआं दा तेल पाई लैओ नक्के गी जां देसी घ्यो पाई लैओ ते ओह्दे कन्नै बी जेहड़ा नक्क ठीक होई जंदा बार बार जुकाम नेईं लगदा ते अगर अस डेह्ल्ली अपनी धुन्नी उप्पर घ्यो लाह्चै जां नक्के च देसी घ्यो पाह्चै तां जुकाम कदें लगदा गै नेईं ऐ लग्गना गै नेईं ऐ बिल्कुल बी एह् नुक्से अगर अपनाह्चै अस तां डाइविटिज उप्पर तुस ओह् जेह्डे़ होंदे मेथरे सब तों अच्छे होंदे मेथरे होई गे फ्ही कढ़ी पत्ता होई गेआ ओह्दा पत्तरें दा सेवन करो फ्ही ओह् ओह्दे पत्ते होंदे होर केह् होंदी जेह्ड़ी करेले करेले दा जूस पियो खीरे दा खीरे डाइबिटीज उप्पर करेला खीरा ते टमाटर जूस ओह्दा पियो कन्नै गिलोए दा पियो गिलोए जूस ते ओह्दे कन्नै ठीक होई जंदा ते जान्डिस दी दोआई जेह्ड़ी अस आपूं बनान्ने होन्ने आं घर ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी होंदी फिटकरी होई गेई जि'यां अद्धा किल्लो फिटकरी होग ते इक किल्लो गेरू पाई लैना ते ओह् दोआई बनाई लेनी ते ओह्दी आदमी गी इक इक ग्राम दोआई पाइयै पुड़ियें च ते देई ओड़नी ते जिस स्हाबै दा उसी जान्डिस होग तां उस स्हाबै दी दोआई गै लगदी जि'यां जिसी कोई दो पवाइंट होग तां उसी इक हफ्ते कन्नै ठीक होई जाना जिसी जैदा होग तें उ'नें ई गी दो दो हफ्ते बी खानी पौंदी ऐ तिन्न तिन्न हफ्ते बी खानी पौंदी ऐ जान्डिस दी दोआई बी अस घर बनाइयै दिन्ने हां एह् बी नुक्सा ऐ मेरे कोल ते दर्दां शरीर गी होन तां गलोए दा काह्ड़ा गलोए दा काह्ड़ा आई गेआ

ऐलोवेरा दा जूस ते गलोए दा जूस एह् कड्ढियै देओ उ'नें गी ते दर्दां जेह्ड़ियां घटी जंदियां बिल्कुल दर्दां खत्म होई जंदियां